दिक्खो जी अस मतलब रुट्टी बनाने शुरू स्टार्टिंग चा जाच कुत्थूं सिक्खी ही ते अस निक्के निक्के हे ते मां साढ़ी रुट्टी बनांदी ही ते अस दिखदे होंदे हे कि कि'यां कि'यां दाल बनानी ते कि'यां कोई साग सब्ज़ी बनानी ऐ केह् ऐ साढ़ा मतलब कि मक्की बी होंदी ते मक्कें दे ढोड्डे बी आखदे ते गेहूं बी होंदी लाई दी फुलके बी आखदे फुल्के बी बनांदे हे ढोड्डे बी बनांदे हे ते अगड़े दाली ते सब्ज़ी बी बनांदे हे इ'यां गै दिखदे दिखदे मतलब कि जेल्लै अस खरे खरे होए उसलै खेती बाड़ियें दे कम्म होंदे हे ते अपना घरै आह्लें अपना खेती बाड़ी जाना उठी ते पिच्छुआं असें रुट्टी बनाने गी लाई ओड़ना कि तुस रुट्टी न्यौड़ा बनाओ अस बाड़ियै सगाड़ियै कम्म काज़ करी औन्ने आं ते असें पिच्छें रुट्टी बनाना रोज़ जाना असें उं'दे औंदे तगर दालीं अपने साग सब्ज़ी बनाइयै अपने रुट्टी ओह् अपने असें बनाई अपने पासै होई जाना ते बाकी इ'यां बनांदे भी ब्याहें कारज़ें ते धामें धुनियें भी लग्गी पे ते आखना एह् दिक्खो कि'यां बनांदे धामें ई ते ब्याहें कारज़ें च कि'यां बनांदे न ते इ'यां दिखदे दिखदे तुआहीं बी जाच सिक्खी लेई ते हून अस मतलब जित्थै कोई धाम धूनी होऐ ब्याह् कारज़ होऐ जित्थै कोई आक्खै अस उत्थै बी जन्ने उठी रुट्टी बनाने अपने दालीं सबकिश जो बी होऐ ते ओह् बनाई सकने होर अस कल्लै अस होर बनान्ने जाइयै ते हून बी आक्खो ते घर बी अस आपूं गै बनाई लैन्ने की के ते आपें ते घरें आह्लें बनदा घट्ट ऐ ते आपूं गै सबेल्ला सदीं उठियै बनाई ओड़ने ते ओह् अपनी खट्टें पर गै होंदे ते इस आस्तै ते आपूं गै जाच सिक्खी ते किश घरें आह्लें सखाई दी ते किश आपूं गै सिक्खी ते हून अस मतलब धामें धुनियै दी बी रुट्टी खाना पीना बनाई सकने आं